हैलो मेरा ठीक ऐ तुस सनाओ अंजी आं जी आं जी आं मिगी चेता ऐ आं जी आं जी ठीक ऐ तुस आइयै लेई जायो कताबां बिच चलो इन्ना ते बनदा निं ऐ पर में कोशिश करगी अपने कोला तुआहीं कोई दस्स बीह् परसेंट करी गै ओड़गे घट्ट चलो में तुसेंगी करी ओड़गी थोह्ड़ा जेहा डिस्काऊंट अच्छा अच्छा तुंदे कोल हैन न परानियां कताबां चलो भी में तुसेंगी पंजाह् करी ओड़गी अगर तुसें मिगी परानियां बी देनियां न ते पंजाह् तगर में तुसेंगी डिस्काऊंट देई ओड़गी ठीक ऐ तुस आई जायो कल्ल मेरे कोल